जोंनि भारत हादरनि जितु रोगाथाय बे रोगाथाया खोब मोजां नङाबाबो बाराद्रायबो बेया नङा जोङो जेनेबा जोंनिफ्राय जोंनि न'निफ्राय पाथसाला थांनो गोनांब्ला जोङो बासजों थांनो हायो टेम्प'जों थांनो आरो लोगोसे जोंनि साखाथियावनो थानाय आउट अफ काउन्ट्रि बेवहाय जोङो जों गारि फिसाजों थांनो हायो आरो जोङो गुबुन जायगायाव थांनोबा स्टेटाव थांनोब्ला जोङो रङिया नङाब्ला बरपेटा रडआव गाखोनानै थांनो हायो आरो लोगोसे बेयो जाहैबाय ट्रेननि ट्रेननि सुबिदा लोगोसे जोङो ऐर'प्लेनजोंबो थांनो हायो बेखौ जोङो मोननै जायगा दं बेबो जोंनिया गुवाहाटी दं आरो क'क्राझार दङ बेनिफ्राय जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो जोंनि जितु थांलाय फैलाय लामाया एसेबां मोजां नंजोबाबाबो खावसे बाहागोआनो जाबाय होनानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंनियावथ' दा एसेबां गोदोनि बायदि बेया बा लामा गैलिया ओंखायनो जोङो मोजां होननानै बुंनो हायो जोंनियाव दावबायनाय समावथ' एसे उसुबिदाया जाखायो जेंनाफोरा इसेबाबो जाखायो मानो होनोब्ला जोङो दावबायनाय समाव बबेबा जायगायाव जोङो दै मोननो नांगौ जायगायाव दै मोना जेनेबा दैखौ जोङो मोनफ्लेबाय थाया आरो जितु ट्रैननि थांलाय फैलायाव गासैबो जायगायाव लाखिनाय जाया नालाय ओंखायनो ट्रैनावबो दैखौ सोबाय थानाय जाया नालाय ओंखायनो खोब बेखौ आङो इसे थाब थाब खालामजानो लुबैयो जोंहा गोबां जेंना जायो जेनेबा जोङो टयलेट खालामनो थाङोबा जों बेवहाय दैनि गोनांथि जायो बेवहाय जों दै मोनाबा गोबां असुबिदा जायो ओंखायनो जाहाते उनफोराव बेफोरो साबसिन जालांगोन आं बेखौनो मिजिं थिनानै बा हास्थायनानै थायो आरो जालांगोन होननानै दा जेनेबा जों बासफोरजों थांनो गोनां जायोबा जोंनिया बासजों थाङोब्ला गोबां गोजान जायगायाव दावबायनो थांनो गोनां जायोब्ला जोंनिया बेनो जायो लामाफोरा एसेबां खोब मोजाङै नंजोबा आं दहायनो बुंलांखाबाय लामाया एसेबां मोजां नंजोबा मोजां नंजुबाबाबो एसेबां गाज्रिबो नंजोबा जोंनिया खावसे जाबाय ओंखायनो आङो बे बासजों थांनायावबो खोब एसेबां मोजां असुबिदाबो जाया आरो एसेबां गाज्रिबो जाया मानो होनोब्ला जोंनिया लामाया एसेबां बेयाबो नङा मोजांबो नङा ओंखायनो थांनायफ्राव एसेबां मोजाङै जोङो जिरायनानै थांनो हाया जायो बाज्ल'ना बुल्ल'नायफोरा बांसिन जायो आरो जोंनियाव लामा सामाफ्राव एसेबां दखानफोर मोनलांजोबा मानो होनोब्ला जोङो हटेल मोजां हटेलफोर नागिरनानै मोनबाय थाया जेनेबा जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो बा गुबुन बेसेबा गोजाननि उनावसो जोङो हटेल मोनहैगोन ओंखायनो बेबो खाथि खाथि जागोन बा सुबिदा जागोन बेखौ आङो बिदि खाथि खाथि खालायाव मोनबा सुबिदा जागोन बेखौ आङो बुङो आरो उनावबो उनावबो मोजां साबसिन उनाव मोजां साबसिन जालांगोन आं बेखौ हास्थायो आरो जों दाथ' बेखिनिखौनो आङो बुंबाय